जी कौन हँ जी ये बोलिए अच्छा जी हाँ आपको मिल जाएगी ज़मीन आपको किस टाइप की चाहिए हम्म अच्छा तो यानी अच्छा तो मतलब आपको ऐसी ज़मीन चाहिए जो एक दम से शांति वग़ैरह हो जहाँ पर कोई चीज़ की आपको दिक्कत नहीं हो यही ज़मीन चाहते हैं ना अच्छा जी तो आपको किस्त मतलब क्या बोलते हैं जो आपको किस तरह रेट वग़ैरह में चाहिए ये भी थोड़ा बता दीजिए क्लियर कर दीजिए रेंज आपका अच्छा जी हाँ तो हमारी नज़र में एक ऐसी ज़मीन है समस्तीपुर ज़िले में ही जिसका आपको आपको जिस तरह की बात कर रहें उस तरह की आपको एक दम परफ़ेक्ट जचेगा आपके ऊपर वैसी है पूरे तरह से शांति है आस पास है सोसाइटी भी वहाँ पर अच्छी है पार्किंग लॉट रहेगा आपको उस ज़मीन पर आपको एक नम्मर ऐसा घर बन जाएगा जिसकी आपका कोई दिक्कत वग़ैरह वहाँ पर आपको नहीं होगी है एक दम सही है आपको कोई चीज़ की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी सोसाइटी है वहाँ पर चारों तरफ़ अंदर पढ़ने वाले इस्टूडेंट्स सब रहते हैं अच्छी फैमलियाँ वग़ैरह वहाँ पर हैं हाई वेलफेयर फैमली है ऐसी ज़मीन है हमारे नज़र में एक हँ तो बिल्कुल आस पास वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर इस्कूल भी है जहाँ पर आपको तो स्टूडें आपके बच्चे भी आराम से आ जा सकते हैं हाँ तो हाँ तो बग हाँ तो बग़ल में ही सदर अस्पताल है ठीक है वहाँ पर आप तुरंत जा सकते मात्र यहाँ से दस क एक तरफ़ से आप ऐसे जगह पर जगह पर आपकी ज़मीन है वहाँ से आपको अराम से दस मिनट के अंदर में ही सब सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी खेल के उससे थोड़ा दूरी पर जाना पहले मैम बता रहे ना आपको हम तो एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से आपको दस पंद्रह के मिनट में आप हर एक चीज़ वहाँ पर से वह ले सकते हैं आपको हर एक सुविधा वहाँ पर है आस पास दुकानें वग़ैरह हैं अच्छी सोसाइटी है आस पास शहर वग़ैरह भी है वहाँ पर से ज़मीन आपको मिल जाएगी जी जी आपको सुविधा में आपको कोई कमी नहीं होगी सुविधा आपको अच्छी तरह से सुविधा वहाँ पर है

अच्छा अच्छा ओह ठीक है आप से मिल के अच्छा लगा एक काम करें आप हमारा ऑफ़िस पर आ जाइए जो यहाँ पर शिवनगर में अब हमारा ऑफ़िस है वहाँ पर आइए आपको अच्छी तरह से सभी डिटेलें वहाँ पर मिल जाएँगी आने के बाद यही हमारा टाइमिंग है नौ बजे से ले कर रात के शाम के छः बजे तक चलिए ठीक है ठीक है आइए ऑफ़िस पर